हमरासभके कपड़ा बनाबैके डिजाइन मोबाइलसँ देखैलए तऽ ओकरासँ बनाबैलए सीखिकऽ जैसे ब्लाउज बनाबैके खातिर जैसे गला पीछे गलामे फीता या तऽ वी गला यू गला या बटम हाथ बाजू कैसा डिजाइनके बाजूमे वी फीता बान्हल जाइए डिजाइनके या तऽ बाजूमे चुन देल जाइए चुन दैसँ बहुत अच्छा लागै हइ बहुत अच्छा लागै हइ बहुत सारा ऐसा डिजाइन एक दोसरेके देखैसँ भी बना लेलऽ ककरो देखै कोइ भी पहने रहै छै तऽ बहुत अच्छा लागै छै डिजाइन तऽ बहुत पसन्द पड़े छै तऽ ओ डिजाइन देखकऽ ब्लाउजमे बनाबैलए बनाबैलए ब्राण्ड हमराके कोइ भी ब्राण्ड अच्छा नहि लागै हइ तऽ अपने खुदसँ बना लेलहुँ कपड़ा खरीदके अपनेसँ सीकऽ बहुत अच्छासँ अच्छा अच्छा डिजाइन बना लेलहुँ सीकऽ बहुत रङ्गबिरङ्गके डिजाइन होइ छै कपड़ा कीनि कीनिकऽ बनाकऽ पहनै लए रङ्गबिरङ्गके हरा कलर ब्लू कलर जैसा अपन पसन्द पिङ्क पीला कलर या असमानी कलर नीला कलर कीनिकऽ ओकरा बनाबैलए सिए लए